हा सुशांत देसाय उलयता हांव मुंबय युनीवरसीटीसुन एक स्टुडंट उलयता सो म्हाका न्हु तुमचे न्हू गोवाचे कार्निवल जाता न्हू तेचे बद्दल म्हाका मातशी इन्फॉर्मेशन जाय आसलेली ते तुमचे कशें कितें आसता ते केन्ना जाता कशें एवरीथींग

म्हणजे कार्निवल बद्दल इन्फॉर्मेशन जाय ती केन्ना स्टार्ट जाल्लेलो आसा कोणी स्टार्ट केल्लेलो आसा मागीर तेची तो गोवान केन्ना मागीर तुमी सॅलब्रेट करता तशें ओके ओके वेगवेगळी चित्रां थँक्यू सर म्हाका इतकेत जाय आहलेले हायेन सर ह्या वर्सा कार्निवल असो केन्नासो तुमी सॅलब्रेट करतले अशें बी इन्फॉर्मेशन जशे आमकां योवपाक गावतले येस थँक्यू सर